نہیں ہمیں نل كا پانی نہیں ملتا ہے لیكن اگر ہمیں نل كا پانی ملتا تو ہمیں بہت سی اسٹرگل بہت سی محنت كرنی پڑتی اس كے لیے كیوںکہ ہمیں نل كا پانی پینے كے لیے نل كو چلانا پڑتا اور نل چلانے میں بہت محنت لگتی ہے اس كو چلانا پڑتا اور پھر نل نل سے پانی نكالنے میں پانی بہت ویسٹ بھی ہوتا ہے بہت گرتا بھی ہے بہت زیادہ بربادی ہوتی ہے پانی كی اور جوكہ بربادی پانی كی بربادی نہیں كرنی چاہیے اور كبھی كبھار پانی نل كا پانی صاف بھی نہیں ہوتا نل كا پانی صاف بھی نہیں ہوتا ہے